हैल्लो नमस्ते जी एह् सैलून दा बोल्ला दे ओ ए मेरे भ्रा दा ब्याह् हा ते महा बुक कराना हा हां जी अच्छा केह्ड़ी जगह पर अच्छा पैंथल अच्छा अच्छा ते कुले आं फ्ही परसु अच्छा अच्छा अच्छा पैंथल अच्छा ते पैंथल केह्ड़ी जगह पूरा प्र प्रापर पैंथल अच्छा अच्छा हैल्लो हां जी ठीक ऐ ठीक